مجھے اپنا قصبہ یا شہر اس لیے پسند ہے کیوںکہ ہمارے شہر میں صفائی کا بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے یہاں کی گلیاں نالیاں اور اندر کی اندر گلیاں تک صاف ستھرا ہوتی ہیں اور یہاں کے لوگ بڑے ہی ملنسار قسم کے ہوتے ہیں